ड्रॉइंग या पेंटिंग जैसी कलाओं को शुरू करने के लिए बच्चों की सही उमर तो यही है कि वो मतलब जब पाँच साल के होते हैं तभी से मेरे हिसाब से उनके लिए ड्रॉइंग या पेंटिंग जैसी कलाओं को कलाओं को शुरू करवा देना चाहिए क्योंकि बच्चे छोटे से ही जब सब से ज़्यादा सीखते है उनकी जो चॉइस होना जो सीखना है उनको छोटी उमर से ही अपन सीखाना शुरू करें तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और अच्छे से उन्हें जब तक वो बड़े होते हैं तो उनको वो चीज़ बहुत परफेक्ट तरीक़े से आ जाती है जिस से उनके भविष्य के लिए उनकी बहुत महत्व सहायता करती है